मध्य प्रदेश में व्यवसाय के क्षेत्र में समाज बहुत ही मेल जोल करता है जैसे कि शिक्षा ही ले लो अगर हम व्यवसाय करते हैं तो शिक्षा के तौर पर हमें कम्प्यूटर जॉब और जैसे अकाउंट के काम बैंकिंग के काम इन सबका मेल जोल होता रहता है शिक्षा के तौर पर समाज को ये काम भी मिलता रहता है और एक समुदाय बनता रहता है कि हमें जैसे किसी दुकान में भी आज कल कम्प्यूटर का ज़माना आ गया है अकाउंट के लिए कम्प्यूटर की भी ज़रूरत रहती है कम्प्यूटर के लिए शिक्षा की ज़रूरत रहती है तो इसी लिए आज के नव युवकों के लिए शिक्षा तो है ही है उसके साथ एक व्यवसाय करने का क्षेत्र भी स्थाई रूप से बहुत अच्छा है समाज को ये बहुत अच्छा मौक़ा है कि हम अपनी शिक्षा के तौर से इस व्यवसाय को आगे बढ़ाऍं अकाउंट के द्वारा आगे बढ़ाएँ देश विदेशों में भी हम अपना व्यवसाय इस क्षेत्र के समुदाय के लोग कर सकते हैं सिक्षा के तौर पर कम्प्यूटर सीखना और आज कल बहुत बहुत नए नए कोर्स आने लग गए हैं तो लोग बच्चे वो सीखते हैं ताकि हमारे समाज का भी नाम हो मेल जोल बना रहे और आगे धन कमाने का भी स्रोत होता रहे ये ये व्यवसाय क्षेत्र बहोत ही हमारे लिए अच्छा साबित हुआ है और एक शिक्षा के माध्यम से हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है